کچھ مشہور خوردہ اور تھوک مارکیٹیں جن سے میں واقف ہوں ان میں دلی کی آزاد پور منڈی اور بمبئی کی اے پی اے ایم سی مارکیٹ شامل ہے ان میں پھل سبزیاں اور دیگر گروسری اشیاء کثرت سے تھوک نرخوں پر دستیاب ہوتی ہیں اسی طرح بھارت کے مختلف شہروں میں مقامی سبزی منڈیاں اور گروسری بازار بھی بہت مقبول ہیں جیسے کہ بنگلور کی یشونت پور منڈی اور حیدرآباد کی گوڈیام مارکیٹ حالیہ برسوں میں گروسری اور سبزیوں کی قیمتوں میں کافی تبدیلی دیکھی گئی ہے موسمی اثرات زراعتی پیداوار کی مقدار اور عالمی قیمتوں کا بڑھتا ہوا اثر قیمتوں کو بڑھانے کا سبب بنتا ہے کچھ سال پہلے پیاز ٹماٹر اور دیگر بنیادی سبزیوں کی قیمتیں بہت بڑھ گئی تھیں جس کی بڑی وجہ فصلوں کی کمی اور ذخیرہ اندوزی تھی عالمی منڈیوں میں تبدیلیاں جیسے کہ ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ ٹرانسپورٹیشن کی لاگت کو بھی بڑتھا بڑاتھا ہے جو قیمتوں پر اثر ڈالتا ہے آن لائن شاپنگ کے بارے میں خیالات آل آن لائنش شاپنگ کے فوائد اور نقصانات دونوں ہیں اچھی باتیں آسانی صارفین کو گھر بیٹھے آرڈر کرنے کی سہولت ہوتی ہے اور مصنوعات براہ راست براہ راست گھر پہنچ جاتی ہے قیمتوں کا موازنہ صارفین مختلف پلیٹ فارم پلیٹ فارمز پر قیمتوں کا موازنہ کر کے بہتر ڈیئل حاصل بہتر ڈیل حاصل کر سکتے ہیں آفرز اور ڈسکاؤنٹ آن لائن پلیٹ فارمز اکثر مختلف تیہواروں اور خصوصی مواقع پر ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں جو عام اسٹورز کے مقابلے میں سستی خریداری ممکن بناتے ہیں بری بری باتیں کوالٹی کا مسئلہ آن لائن گروسری یا سبزیوں میں معیار کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے ڈلیوری چارز کم آڈرز پر ڈلیوری چارز عائد ہوتے ہیں جو خریداری کے اخراجات میں اضافہ کرتے ہیں ڈلیوری کا وقت گراہکوں کو بعض اوقات آڈر پہنچنے میں تاخیر ہو سکتی ہے خاص طور پر جب طلب زیادہ ہو آن لائن شاپنگ ان لوگوں کے لیے ایک بہترین آپشن ہے جو مصروف زندگی گزارنے گزار رہے جو مصروف زندگی گزار رہے ہیں یا جنہیں گھر بیٹھے چیزیں خریدنے میں سہولت محسوس ہوتی ہے تاہم کچھ لوگ اب بھی روایتی مارکیٹوں کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ وہ خود خریداری کر کے معیاری اشیاء کا انتخاب کر سکتے ہیں